میں نے اپنی زِندگی میں بہت سے سفر کیے لیکن ایک سفر بہت ہی اچّھا میرا گزرا جو کہ آفِس کی طرف سے ہمارے لیے ٹور کا ٹرپ متعین کی گئی تھی اور اُس وہ منالی جانے کے لیے ہمیں لے جایا گیا تھا تو وہ سفر مجھے بہت اچھا لگا اور وہ مجھے زیادہ دلکش اس لئے لگا کہ وہاں جب ہم پہنچے پہاڑیوں پر تو وہاں بَرف گرنے کا نظارہ بہت اچّھا تھا جس نے اُس سفر کو بہت ہی دِلکش اور پُر کشش بنا دیا